हमरा एकटा पोथी छलै जाहि समयमे हम जे छै से हम दशमा या इण्टरमे छलियै ओहिमे एगो छलै कहानी शीर्षक जाहिमे एकटा बात जे रहै जे एक आदमीके जे छै से चप्पल चोरी भऽ गेलनि चप्पल जे चोरी भऽ गेलनि तऽ हुनका बहुत लोक अबैत छलनि पूछैत छलनि आय यौ अहाँकेँ चप्पल चोरी भऽ गेल केना भेलै कतऽ भऽ गेल केना भऽ गेलै किआ भऽ गेल यौ अहाँकेँ भऽ गेल तऽ कहेके मतलब ई छै जे लोक जे छै से जखन ककरो किछु क्षति होइत छै तऽ लोक ओकर मजा लियै लागैत छै ओकरासँ मजाक करऽ लागल बेचारा जेकर क्षति भेलै ओ ओहि क्षतिके जे छै से ग़ममे रहैत छथि लेकिन लोक हुनका जे मजा लै छथिन ताहि से बड़ा रि हम जे छै से मतलब रिलेटेबल छी देखैत छियै एहठुमका जे व्यावहारिक जे लोकमे जे होइत छै केकरो क्षति भेलाके बाद लोग ओकरा सहानुभूतिके नजरमे नहि देखिके ओकर जे छै से मजा लिअ लागैत छथिन तऽ एहिसँ हम बहुत जे छै से बहुत मतलब रिलेटेबल भेलहुँ हँ आओर ई चीज जे छै से हम देखैत छियै अपना समाजमे